हलो जी जी एन जी बोलिए जी जी बोलिए अच्छा अनस किस कक्षा में है आपका बेटा नहीं किस क्लास में है आपका बेटा पूछ रही हूँ अच्छा जी जी अच्छा तो लेकिन अभी तो स्कूल चल रहे हैं अभी इतनी सारी छुट्टी पड़ी थी और अभी फिर से छुट्टी पड़ जाएगी तो आपको उस टाइम चले चाइएगा आप लोग अभी बच्चे का लौस भी होगा पढ़ाई का जी पर इस तरह बच्चा अपने पढ़ाई को कैसे कभर करेगा मतलब वह उसका तो बहुत सारा छूट जाएगा आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं जी दो दिन के लिए तो आप देखिए आप फिर आप इस छुट्टी के बाद बच्चे के लिए उसका उसका कोर्स कभर करने के लिए आप स्कूल आएंगे तो आप पहले से ही किसी से कॉपी वगैरह की व्यवस्था कर लीजिए की आप वह जब आप वापस लौटें तो आप उसका कोर्स भी कमप्लीट करवा दीजिए आप स्कूल में फिर आप पैरेंट्स पहुँचते है की हमको कॉपी दिलवा दीजिए यह करवा दीजिए तो उस टाइम हम किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकेंगे आप उसकी किसी दोस्त से उसका लेकर कोर्स कम्प्लीट करवा दीजिएगा जी जी ठीक है तो आप आप एप्लिकेशन लेकर स्कूल आ जाइए और साथ में उसमें एप्लिकेशन में लिख दीजिएगा जो भी आपका कारण है तो उसके बाद फिर मैं अपने ऑफिस में आप मेरे ऑफिस में एप्लिकेशन लिख दीजिएगा मैं उस पर साइन कर दूँगी जी ठीक है तो